ध्यानु त असांजो पंहिंजे मथां आहे की असां केतिरो टाइम ध्यानु करे सघूं था चाहियूं अगरि असांजी इछा अगरि पकी आहे मनु अगरि पको आहे त असां अधु कलाकु कलाकु बि ध्यानु करे सघूं था अगरि असां पंहिंजे मन ते क़ाबू करे सघंदासीं ऐं उन खे पको करे सघंदासीं ध्यान सां उन ई उन ई ॻाल्हि ते ध्यानु ॾींदासीं कि भाई इहो ई असांजो हिकु मक़सदु आहे त असां उन खे सुठी तरीक़े सां ध्यानु ॾेई सघंदासीं ऐं शुरूआति में उन्हनि में थोरी तकलीफ़ु थींदी आहे की भाई ध्यानु भटकंदो आहे पंहिंजो ध्यानु हेॾांहं होॾांहं वेंदो आहे ऐं असांजो ध्यानु भटकी वेंदो आहे क्योंकि असांजा वीचार ॿी ॿी जॻहि ते हली वेंदा आहिनि त असांजो ध्यानु किथे न किथे भटकंदो आहे असां चाहियूं त बि ध्यानु उन जॻहि ते न वञी सघंदो आहे ध्यानु हेॾे होॾे भटकंदो ई रहंदो आहे क्योंकि शुरूआति शुरूआति में सभिनी ॻाल्हियुनि जी तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि पर असांखे पंहिंजो मनु पको करणु खपे ऐं पंहिंजे ध्यान खे सही जॻहि ते ई लॻाइणु खपे की हिते हुते हिननि हुननि ॻाल्हियुनि में न वञे ऐं असां सुठी तरीक़े सां ध्यानु केंद्रित करे सघूं ऐं जंहिं शइ लाइ असां वेठा आहियूं उन ते ई असां ध्यानु ॾेई सघूं हेॾे होॾे या फ़ालतू ॻाल्हि फ़ालतू वीचारनि में असांजो ध्यानु न वञे त शुरूआति में भले असांखे तकलीफ़ु ईंदी आहे चङियूं तकलीफ़ूं ईंदियूं आहिनि ऐं असांजो ध्यानु न ॾेई सघंदा आहियूं असां हेॾे होॾे फ़ालतू ॻाल्हियुनि में ध्यानु भटकंदो ई रहंदो आहे पर अगरि असांजो मनु पको आहे असांजा वीचार पका आहिनि त असां ध्यानु सही जॻहि ते लगाए सघूं था ऐं ध्यानु सुठी तरीक़े सां सही जॻहि ते लॻी सघे थो